साढ़ी जेह्ड़ी मात्तरभाशा ओह् डोगरी ऐ हिंदी होर डोगरी दे बिच बड़ा जैदा अंतर ऐ हिंदी दा डोगरी दा डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् बड़ी गै जैदा अलग ऐ डोगरी बिच दिक्खेआ जा के जि'यां असें ई अस डोगरे आं मात्तरभाशा डोगरी की आखदे मात्तरभाशा ओह् होंदी ऐ कि जेह्के अस जनम कोला असें केह् सिक्खेआ डोगरी बिच असें ई जो साढ़ी मां बोलदी ऐ उसी अस मात्तरभाशा आखने आं होर जि'यां में इक राइटर आं ते बड़े सारे लोक मिगी आखदे हे कि तुस अंग्रेज़ी डोगरी ते हिंदी दे बिच अगर तुस लिखो जां हिंदी दे बिच गाओ ते तुसेंगी बड़ी जैदा जेह्की ऐ लोकें पसंद करना ऐ ते में उ'नें ई आखेआ कि में इक डोगरी दे उप्पर गै जैदा फोक्स करै ना कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा एह् लुप्त होई चुकी दी ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच डोगरी भाशा बड़ी ऐ ते बोलने अस जेह्ड़े लोग जैदा थोह्ड़े पढ़ी दे ओह् डोगरी भाशा बोलने आस्तै शर्म करदे ते में असें बड़े सारें लोकें इक कदम चुक्केआ कि जेह्ड़ी एह् साढ़ी डोगरी भाशा इसी जैदा कोला जैदा देशें विदेशें तक्कर साढ़े डोगरी जेह्ड़ी बोली जा होर असें मतलब लिखने दे राइटर दे थ्रू लाई लैओ जे किसै बी तरीकै कन्नै अस डोगरी गी इन्ना मतलब प्रमोट करने दे चक्करें च पेदे आं एह्दे मतलब अस डोगरी गाने गान्ने आं डोगरी कविता लिखै ने आं डोगरी भजन बगैरा इस्सै आस्तै गै लिखै ने कि साढ़ी डोगरी जेह्की साढ़े तरीके कन्नै डोगरी जेह्ड़ी घर घर बोली जा डोगरी भाशा ऐ जेह्ड़ी एह् इन्नी मिट्ठी होर इन्नी गै सुरीली भाशा ऐ की जेह्ड़ा सुनदा जि'यां इक गाना बी औंदा खंड मिट्ठे लोग डोगरे ते ओह् स्हेई ऐ एह् कुसै राइटर नै गाना लिखे दा खंड मिट्ठे लोक डोगरे दा मतलब एह् ऐ कि मूहां दा कुसै कन्नै गल्ल करदे न ओह् ओह्दे बिच इन्नी जैदा मिठास ऐ कि जेह्ड़े सारे लोग जेह्दे कन्नै बी गल्ल करचै ते उ'नें ई बड़ा जैदा शैल लगदी ओह् साढ़ी डोगरी भाशा होर में बी जैदा डोगरी पर गै फोक्स करै ना अपने डोगरी गीत डोगरी भजन जां डोगरी जो बी ऐ मेरा अपना यूट्यूब चैनल ऐ ओह्बी में अंग्रेज़ डोगरी स्टुडियो लिखे दा होर ओह्दे उप्पर गै सब जिन्नियां बी अपनी वीडियो न ओह् सारियां जेह्ड़ियां डोगरी दे उप्पर गै सारियां गाई दियां न भजन ऐ जां गीत होई गेआ कोई कविता होई जा रैप बगैरा जां कोई अपनी कॉमेडी बगैरा जां फन्नी वीडियो जो बी हैन ओह् डोगरी पर गै न सारियां गाई दियां होर में चाह्न्नां कि साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच बद्ध कोला बद्ध डोगरी गी बोलन होर डोगरी गी पसंद करन होर जगह् जगह् डोगरी जेह्ड़ी बोली जा डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा होर डोगरी जेह्ड़ी जगह् जगह् बोल्ली जानी चाहिदी